एहि मामिलामे पहिनेके समयमे तऽ बहुत लोक सोचै छलखिन हेँ कि अन्धविश्वास काजके लऽ कऽ की ई काज सही छै लेकिन एखनके समयमे अन्धविश्वास आब ओतेक नहि रहि गेलनि हेँ अभी आब पहिलेके समयके जानकार लोक एखन आब बदलाव केलखिन हेँ बदलाव केलखिन हेँ कि आब ओ समय नहि छनि अन्धविश्वासके मतलब जे काज नहि भऽ रहल हइ ओ काज कऽ रहलखिन हेँ जे काज नहि करबाके चाही से काज कऽ रहलखिन हेँ तऽ अन्धविश्वासके विश्वास हटाके हम अहाँ आब चलब विश्वासके चीजपर जे हम अहाँ देख रहली हइ अन्धविश्वास ओ छलै जे हम अहाँ नहि देखै छलिए जे हम अहाँ नहि देखै छलिए ताहि चीजके लऽ कऽ अन्धविश्वास मानै छलिए करै छलिए लेकिन एखन ओहि चीजके हम अहाँ देखिके काज करू देखिके काज करबा से की हैत की जे चीज अहाँ सामनेमे देखबै ओ चीज अहाँ कऽ सकलिएहइ आओर जे चीज हम सामनेमे नहि देखि रहलिए हइ ओ चीज हम कोनाके करबै ओ भऽ जाइ छै अन्धविश्वास कहलाइ छै अन्धविश्वासके मतलब होइ छै जकर जानकारी नहि रहबाके कारण लोक जे काज करै छै ओहि काजके हम अन्धविश्वास समझै छिए अन्धविश्वास मानै छिए कि अन्धविश्वास ई भऽ रहल छै लेकिन हमरा अहाँके बीचमे ई अन्धविश्वास नहि हेबाक चाही हम अहाँ जागरूक होउ जानकारी लिअऽ की कोन काज करबाक हमरा काज अछि जे हम कोन काज कऽ रहल छी जे जानकारी लऽ कऽ करबै तऽ हमरा अहाँके मोनमे जागरूक होएब तऽ विश्वास फैलत विश्वास फैलैके कारण की हैत कि हम अहाँ ओहि चीजके जानकारी लेबै कि कोना से कोना ई कएल जेतै जे अन्धविश्वास नहि हेतै